جی جی جی کس ٹائپ کی ہے آپ کو لکڑی چاہیے جی ٹیک لکڑی جی ہیں تو لیکن بہت مہنگی ہیں تو آپ جب کوئی چیز اچھی دیں گے تو اُن کے ریٹ بھی تو ہوں گے نا جی جی کم کر دیں گے پچاس ہے چالیس میں دے دیں گے جی

اچھا جی نبھے تک کی ملے گا لیکن صرف آپ کی بیڈ جو ہے چالیس میں آئیں گے جی جی احسان تو کر رہے ہیں پچاس میں فرنیچر ملتا ہے بیڈ تو ہم آپ کو چالیس میں دے رہے ہیں جی فائینل پہ آپ کو کچھ ہو جائیں گے لیکن ابھی جو ہے آپ کو اتنے ہی میں ملیں گی جی جی جی اِنشاء اللہ جی جی وہ تو ہے ہی ہے میرا تو اِنشاء اللہ اُسی میں سے بنا کے دیں گے جی اچھا جی ٹھیک ہے پھر